جی ہاں میں ریڈیو پر خبریں سننا پسند کرتا ہوں ریڈیو ایک آسان اور فوری ذریعہ ہے خبریں سننے کا یہ دوران سفر یا کام کرتے ہوئے بھی سنا جا سکتا ہے مجھے ریڈیو کی آواج میں ایک خاص کشش محسوس ہوتی ہے میں زیادہ تر بی بی سی اردو ریڈیو سنتا ہوں اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان کی خبریں بھی سنتا ہوں ان اداروں کی خبریں جامع اور معتبر ہوتے ہیں یہ خبریں غیر جانب ادار اور تحقیق پر مبنی ہوتی ہے مجھے ملکی سیاست سے متعلق خبریں پسند ہیں اس کے علاوہ عالمی حالات پر مبنی خبریں بھی سنتا ہوں معاشی خبریں بھی میری دلچسپی کا حصہ ہے ان سے مجھے اپنے کاروبار اور مالی فیصلوں میں مدد ملتی ہے ریڈیو پر خبر سننے سے وقت کا ضائع نہیں ہوتا یہ آنکھوں پر بوجھ نہیں ڈالتا اور آسانی سے قابل رسائی ہوتا ہے ریڈیو خبریں سننا میرے روزمرہ کا حصہ بن چکا ہے اس لیے میں ریڈیو کو ایک مؤثر ذریعہ سمجھتا ہوں